جی السلام علیکم کیا آپ اریا سے بول رہی ہیں میں طلت جہاں بول رہی ہوں میں نے روم کے سلسل میں کال کیا ہے مجھے رینٹ پہ روم چاہیے تھا جی میرے بھائی نے بھی آ جیسے اس میں روم دس ہزار روپے بہت برا ہونا چاہیے دو روم کچن باتھ روم لیٹن ہر چیز کا ویوستھا ٹھیک سے ہونا چاہیے

جی سیکنڈ فلور میں چاہیے شہر میں لینا ہے جس میں ہر چیز کا یہ ٹھیک ہو اور سامنے میں مسجد ہو اور مطلب دلیاوں میں نہیں ہونا چاہیے روڈ کے سائڈ ہونا چاہیے جی جی کوئی بات نہیں بیس ہزار تک میں ہو جائے گا نا چار فیملی ہیں جی نہیں نہیں

اییسا ہمیں بتایا آپ

کہاں پہ جانا ہے ہم کو ب سے زانہ ہے جانا کھتے ہے جانا کس وقت ہے جی ہے جی ٹھیک ہے